लॉकडाउनके कारण ऑफिस सब बन्द हो गेल इसकुल बच्चा सबके सब बन्द हो गेल बच्चा सबके घरपर बैठिके पढाई करऽके पड़ल एहि चलते आओर काम काम करैवला के भी घरपर बैठिके लैपटॉपसँ काम करैके पड़ै छल एहिसँ लैपटॉप या मोबाइलके अधिक अधिक जरुरत पड़ै सबके लागल हर आदमीके लैपटॉप या मोबाइल चाही अभीके समयमे बिना मोबाइल या लैपटॉपसँ कोइ काम नहि हो रहल हय छै